میری پسندیدہ کتاب قرآن ہے اور مجھے یہ کتاب بہت زیادہ پسند ہے میں روزانہ اس کتاب کو پڑھتا ہوں صبح میں میں فجر کی نماز کے بعد اس کتاب کو ضرور پڑھتا ہوں اس کتاب کو پڑھنے سے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت فریش محسوس ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دن بہت اچھے سے گزر جاتا ہے اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی ایک پاک کتاب ہے یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ کتاب ہمارے ہمیں انسانیت کا سبق سکھاتی ہے یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور سب سے اہم بات جو ہمیں اس کتاب سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کسی بھی انسان کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ذات کا ہو کسی بھی قبیلے سے ہو اس کو صرف اس وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہیے یا اس وجہ سے ستانا نہیں چاہیے کہ وہ کسی اور مذہب کا ہے کسی اور قبیلے کا ہے بلکہ ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرنا چاہیے یہ کتاب ہمیں پوری انسانیت کے بارے میں بتاتی ہے اس میں پرانے پیغمبروں کے قصے بھی موجود ہیں اس میں پرانے لوگوں کے بارے میں بھی موجود باتیں موجود ہیں اور یہ کتاب مجھے بہت پسند ہے